زراعت کے بارے میں ہماری آنے والی نسل کے لیے ہماری یہی تجویز رہے گی کہ آج کی نسل زراعت سے کوسوں دور بھاگ رہی ہے تو ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ زراعت بہت ہی اہم چیز ہے اس لیے ان کو عصری دینی تعلیم سے روشناس کر کے زراعت کی بھی تعلیم لینی چاپیے یہ ہم ان کو مشورہ دیں گے اور زراعت کو اپجاؤ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے نئے نئے طریقے جو دستیاب اور فراہم ہو رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وہ پڑھیں ان کے بارے میں جانیں تاکہ وہ نئے طریقے سے نئے طریقے سے نئے لوگوں کے بیچ میں زراعت کو جانیں اور زراعت کے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو منہمک کریں اور سیکھیں ہماری یہی تجویز ان کے لیے ہوگی